जोंनि भाषाफोरखौ जोङो नखराव अखानायबानो रायलायो खामानि दामानि फिसा फिसौ लेंनाय बुथुमनाय जानाय लोंनाय जों जोंनि बर' भाषाखौनो रायलायनानै जों खामानि मावो आरो जोंनि जोंनि बर' भाषानि गेजेराव दिनै गाज्रि गाज्रिबो सोरबा सोलोंनानै बा बाहायबाय थानानै अयबास जादों नाथाय बेफोरबादि भाषाखौ बाहायनो नाङा बाहाय फिसा फिसौनिबो सान्नांगौ जाहाथे मान सन्मानखौ होनांगौ लानांगौ जाहाथे जोंनि बर' भाषाखौ जों मोजाङै मोजां रायलायलांबाय थाबासो फिसा फिसौवाबो गासिबो मोजांखौनो रायलायलांनो रोंगोन गाज्रि गाज्रि भाषाखौ रायलायोबा फिसा फिसौवाबो सोलोंगोन नाथाय बोथोरा गाज्रि जागोन नखरा संसारा गाज्रि जागोन नाथाय बेफोरबायदि भाषाखौ बाहायनो नाङा जेब्लायबो मान सन्माननि मानाव थांनाय गुनाव थांनाय फिसा फिसौजों बाबो बायह्रायावबाबो बयजोंबाबो मोजां भाषाखौनो रायलायनांगौ जोंनि बर' भाषाखौ मोजाङैनो रायलायनांगौ जेब्लायबो थांनानै थाजासेयाव जेब्लायबो जोंनि बर' भाषाखौ मोजाङै मोजां बाहायबाय थानांगौ खुगायाव गोसोआव गाज्रि भाषा लाबोनानै बाहायनो नाङा फिसा फिसौजोंबाबो लोगो दिगि जोंबाबो बायह्रायावबाबो दिनै बेखौनो आंबो बयखौबो जाजानो लुबैयो जेरै जोंनि बर' भाषाया मोजाङैनो मोजां बाहायजाबाय थानांगौ आरो बयजोंबो मोजां होननानै बुंजानांगौ